मूंखे डांस जो तमामु घणो शौक़ु आहे ऐं मां नंढपिणि खां डांस कंदी आहियां ऐं मां रील शॉर्ट ॾिसंदी आहियां हुन सां मन बहलजंदो आहे ऐं हिननि खे मां सोशल मीडिया ते फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ते ॾिसंदी आहियां ऐं मुंहिंजो पसंदीदा डांसर प्रभु देवा आहे ऐं हुन जे नचण जी कला तमामु घणी सुठी आहे हुन जहिड़ो केरु डांस कोन करे सघंदो आहे हुन खे ॾिसी करे असां उन वांगुरु डांस करण जी कोशिश कंदा आहियूं ऐं मां सोचां थी त मां बि हिकु ऊची डांसर ठही सघंदसि